नमस्ते चचाजी हम बजै छी सुतपुरसॅं सत्यम झा हमर मतलब अहाँकेॅं किछु सुझाव लए कऽ रहय हमरा जेनाकि एहिबेरा हमर वोटर आइ डी कार्ड बनि गेलै तऽ एहिबेरसॅं हम वोट करि सकै छियै छियै अहाँके मतलब की लगै यऽ जे केकरा वोट दियै जे मतलब किछु उन्नत काम करतै क्षेत्रमे

जी विजयेंद्र बाबू तऽ छथिन जी सुनलामे तऽ आयल हँ एहिमे छै जेना विजयेंद्र बाबू अहाँ कहलियै तऽ रोडसभमे बहुत अच्छा काम करलखिन बिजलीमे भी बहुत अच्छा काम करलखिन नल जलमे भी बहुत अच्छा काम करलखिन तऽ एकटा ई भेलै ई मतलब काम करना छथिन अपनासभले एकटा ई मतलब अच्छा नेता भेलै जी लगैया हुनको एकबेर मौक़ा देना चाही कियाकि अभी पहिले बेर ने ओ चुनाव लड़ि रहल छथिन जी जी अखन तऽ हुनकर नाम चलि रहल अछि काज तऽ विजयेंद बाबू बहुत करलखिन बहुत सुन्दर काज करलखिन हँ जी जी जी अपनसभके सुपौले क्षेत्रमे छियै जी जी जी मोदीके हाथ मज़बूत हेतै जी सभके चुनाव चिन्ह तऽ रहिते छै जी बीपवला आवाज़ सुनलामे आयल हँ प्रचारमे कहै रहथिन सभ आदमी

जी अपनसभके तऽ विकासे ने देखनाइ छै ठीक छै चचाजी तब अहाँसॅं भेट कए कऽ बात करै छी